आयज संवसारांत प्रत्येक मनीस हो दुयेंत आसा संवसारांत इतलीं दुयेंसां वाडिल्लीं आसात की मनीस ताच्या खातीर कितें करपाक जाय हें विसरिल्लो आसा कँसर आनी काळजाचें दुयेंस हें दरेक पांच मनशां भितर दोन मनशांक आसात कँसर आनी काळजाचे गंभीर दुयेंसांचेर उपचार आसात आतां कँसराचेर कॅमोथॅरपी रेडिएशन थॅरपी अशें खूब पद्दतीचे उपचार आसात तातूंत भितर रेडिएशन थॅरपी ही कँसर उपचारा खातीर म्हत्वाची आसा रेडिएशन थॅरपी बद्दल लोकां मदीं खूब गैर समज जाल्लो आसा तरी सुद्दां ही थॅरपी खूब फायदेशीर आसा रेडिएशन थॅरपी ही कँसर खंयच्या स्टेजीर पावला तें पळयता ऑपरेशन करचे पयलीं ना जाल्यार ऑपरेशन करतकच ही थॅरपी काम करता तशेंच कॅमोथॅरपी कँसराच्यो पेश्यो आसतात तेमकां मारपाचें काम करतात आनी शरिराक कँसर खंय पसरिल्लो आसा तें पळयतात आनी तो पसरचो न्हय अशें कॅमोथॅरपी काम करता कॅमोथॅरपीची वखदां रक्ताक दितात जेचो वावर सगळ्या शरिराक जाता कॅमोथॅरपीची कॉस्ट इतली आसता की ती तीन ते पन्नास हजार इतले मेरेन वयता काळजाक खूब भाशेचीं दुयेंसां आसतात ताका काळजाचें दुयेंस म्हणटात काळजांत कमी रक्त पावलें की तें हार्ट एटॅक जाता हें काळजाच्या दुयेंसां खातीर जवळ पास अडेज ते तीन लाख इतलो खर्च येता आतां ह्या दुयेंसाचो खर्च इतलो येता की तो सामान्य गरीब मनशाक परवडना वखदां आनी उपचार इतलो म्हारग आसता आनी हॉस्पिटलांत रावपाचो खर्च ऑपरेशनाचो खर्च हो सगळो खर्च इतलो जाता की तो सामान्य कमी पगार घेवपी मनशांक परवडना तशेंच किडनीचे जेन्ना पेशंट तयार जालो तेन्ना ताका डायलेसीस करपाक सुद्दां खूब खर्च येतात